हिन्दी भाषा हमारी मातृ भाषा है ये हमे अपनी कहीं सीखने जाना नही पड़ता हमें हिन्दी भाषा ये हमारे घर हमारे परिवार हमारे रिश्तेदार हमें इनसे ही सीखने मिल जाते हैं क्योंकि हमारे जो हम पहले सीखते है उसे हम मातृ भाषा बोलते हैं तो हम कहे कि हमारे भारत या फिर हमारी मातृ भाषा हिन्दी ही है क्योंकि जी हमारी माँ द्वारा हमें सिखाई जाती है है न हिन्दी हमें हर जगह बोलने में एक अलग ही अनुभव देती है हिन्दी बोलकर हमें एक सुकून प्राप्त होता है कि हाँ ये हमारी अपनी भाषा है जिसे हमें जिस पर हमें गर्व है अपनी हिन्दी भाषा पर हम इसके साथ अच्छे से कम्यूनकेट कर सकते है दूसरे व्यक्ति से हमारे अच्छे संबंध होते हैं अगर उसकी कोई भाषा हमारी अलग है लेकिन भाषा एक ऐसी भाषा है जो हम दोनों में कम्यूनकेट पैदा करती है और हमें इसपे गर्व है हम जहाँ जाते हैं हम हिन्दी में बात करते हैं न हमें अंग्रेजी सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है हमें हिन्दी भाषा सीखने में दिलचस्पी है क्योंकि हमारे पुरखों हमारे भगवान जी लोग सब हिन्दी ही बोलते थे जो यह अभी नई नई भाषाएं आ रही हैं ये सब ऐसे ही हिन्दी भाषा एक अनुभव जो हैं न हिन्दी भाषा का बोलने का इतना अच्छा अनुभव है जिससे मैं एक या दो मिनट में आपको बता नहीं सकती हूँ ये अनुभव मुझे जो है मैं क्या बताऊं हिन्दी भाषा ही एक खुद में एक अनुभव करने कि चीज है कि हम को बोल कर कैसा लगता है हिन्दी हिन्दी हम अपनी फ्रेंड्स अपने सर्कल सब जगह बोल सकते हैं हिन्दी भाषा हम हिन्दी पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही आनंद कि अनुभूति होती है हिन्दी पढ़ कर जो हमें हिन्दी पढ़ कर नहीं होती है हिन्दी क्योंकि हमारी मातृ भाषा है हमने बचपन में क्या बोल माँ माँ क्या शब्द है हिन्दी तो शुरुआत ही हमारी हिन्दी से हुई है तो हमारा अंत भी हिन्दी में ही होगा